आं उन्दै समाव लेखा फरायदोंब्लाबो आहा सुबिदा फरायनो मोनाखै मानो होमब्ला आइ आफाया जोंना दुखिया गोरिब न'खर बेखायनो आं फरायनायनि थाखाय सुबिदा मोनाखैसै आमफ्राय ओरैनो दस बार' बोसोराव आं मैसोबो गुमोमोन लावखार इनिफ्राय बे मैसो गुमनाय लावखारनिफ्राय आं इसे न'खराव जानो गैयैखाय ओरैनो बाहेरनि खामानि जेनोबा थाखा फैसानि अभाबआव संख्रि बानलु बायनो थाखाय ओरैनो हाजिरा मुजिरा मावोमोन आं इनिफ्राय जेन थेन बिबायदि मावै मावै इसे ओ सुध फन्द्र बोसोर जानायहालागै आं लेखाखौ थेवबो खस्थ' मस्थयैब्लाबो आन्डार मेट्रिकसिम फरायदों बिनिफ्राय आं हायासै मेट्रिक पास खालामनोबो हायासै बिनिफ्राय आरो ओरैनो फयथ्रिस बोसोरसोआव हाबा लादों फयथ्रिस बोसोराव हाबा जानानै दा गथ' साथाम दङ हिनजावसाया फार्स्ट गेदेर इनिफ्राय सेकेन्डआ हौवासा आरो थार्डआबो हौवासा फार्स्ट फिसाजोआ आंना एम ए पास खालामनानै दं एम ए पास खालामनानै दा ओरैनो दङ दि एल एड बो पास खालामदों इनिफ्राय दा ओरैनो एल पि स्कुलाव अनारि मालायनि हाजिरा रखम फोरोंबाय थायो ओमफ्राय सासे गेजेर हौवासाया मेट्रिक फेल मेट्रिक फेल जानानै थाबाय बियो आरो उन्दैथार हौवासाया जाबाय सेकेन्ड माबाखौ पास खालामनानै बि ए फाइनाल होनो लागायाव मालायनि गाज्रि आखु मोननानै फाइनालखौ होआसै दा दङ ओरैनो आन्डार ग्रेजुवेट जानानै बेनो आंनि जिउ खांनाया दा न'खराव आहा दुखिया जेबो गैया ओरैनो हाजिरा खामला मावनानै जायो लोगोसे आरो आंहा दासान्दि नै माबा ब्रैजिबा बोसोरनिफ्राय दा बेमार जानानै दं दा आंनि बैसोया बाजिबा बोसोर बाजिबा बोसोराव हाबबाय खमसेखम आंहा स्ट्रक जानानै प्रेसार स्ट्रक जानानै बार' बोसोर रानिं सोलिगासिनो दं बेनिफ्राय आरो बेबादिनो हालाय हाफाय जानांबाय मा खालामनो संसार जानाया इसे आनदायनाय रखम जाहैबाय आंनिया जिउआव बेखायनो आं गासै रायजोनिसिम फोरमायनो सानो जेनोबा जिउ खांनायनि थाखाय ससे लामायाव आनदायनानै थानानै आं न'खरखौ जाफुं होनो हायासै गथ' गथायखौबो फोरोंनायाव जाफुं होनो हायासै बेखायनो आं इसोरनिसिम आर'ज गाबो जाहथे इसोरा बेसिम सोलिनो हानायखौनो आंखौ मोजाङै दैदेनलाङो बिनि थाखाय आं इसोरनिसिम साबायखर बावो इनिफ्राय जोंनि बर'फोरनि जानाय लोंनायाथ' बेनोसै आं उन्दैयावबो आरो हालएवोमोन उन्दैनिफ्रायनो दस बोसोरनिफ्राय आं हालएवदों आं निजेनो हाबायाव नांगाल दाननानै दंफांजों हालएवोमोन दंफांनि नांगाल दाननानै उन्दैनिफ्रायनो आं सोलोंदों बिनिफ्राय देरजासिम ओरैनो न'फ्राव खेथि बाथि मावो अमाबो लायो आं समाव थांनाय नैरोजा नैजि मायथाइआव आं खमसेखम न' दसथासो अमा फिदोंमोन देहा हायाब्लाबो देहाखौ खस्थ' मस्थ' खालामनानैब्लाबो आं बेखिनिखौ खस्थ'यै फिनानै फाननाय जादों नैजि नैरोजा नैजिथाम मायथाइसिम आं बे अमाखौ लादों इनिफ्राय दा आरो लानायखौ आं आगारनाय जाबाय लायाखैसै बे देहानि थाखायनो आं अमा फिनायखौ बाद होबाय दा आं जेन थेन मेन थेन सोलिनानै दं बेमारि हिसाबै बेखिनियानो आंनि फोरमायनो गोनां रायजो राजानिसिम